मोबाइल आओर टी वी देखलासँ बच्चा सभमे बहुत तरहक मानसिक तनाव अबय छै आओर बच्चा सभ जे छै से ओ बेसीकाल टी वी देखलासँ या मोबाइल देखलासँ हुनकर आँखिके जे रोशनी होइ छै ओइपर प्रभावित पड़य छै हुनका सबके जे छै से मानसिकता तनाव बेसी भऽ पढ़य छै बच्चा सबके हँ बीमार बेसी पड़य छै सर दर्द होइ छै मोबाइल टी वी के तै दुआरे बच्चा सबके एगो सीमित टाइमसँ मोबाइल आओर टी वी के उपयोग करबाक चाही बच्चा सब जे होइ छै से अहाँके बेसी काल देखलासँ ओ बीमार पड़य छै आओर ओकरा फेर इलाजके लेल लअ जाइ पड़य छै बच्चा सबमे जे छै से मानसिकता तनाव बढ़ि जाइ छै ओ सब मने मोबाइल टी वी पर गेम आओर तरहक कोनो खेलकूदके विषयमे बेसी ध्यान दै छै तै दुआरे जे छै से हुनका सबके एगो सीमित टाइम हेबाक चाही देखयके लेल